मां चङा ई किताब पढ़िया आहिनि पर हुन जे अंदरि हिकु ई किताबु जाम सुठो लॻंदो आहे उहो आहे भगवत गीता भगवत गीता पढ़नि खां असांजा वीचार जाम पोज़ीटिव थी वेंदा आहिनि साकारात्मक थी वेंदा आहिनि ऐं उहो भगवत गीता कीअं लाइफ जी जे करंट पोज़िशन में उहो ॾेखारंदो आहे कीअं वर्ताउ करिजे उहो ॾेखारंदो आहे इन ई करे भगवत गीता किताब पढ़नि सां हिकु वॾे में वॾी प्रेरणा मिलंदी आहे ऐं सॼो पोज़ीटिव ऐनवायरमेंट हूंदो आहे भगवत गीता हिकु अहिड़ो किताबु आहे जेको हर भाषा जे अंदरि ट्रांसलेट कयो वियो आहे ऐं मां कहिड़ी बि बुक रीडिंग किताब पढ़नि जी क्लब जोइन न कई आहे